बैंकिंग जे खेत्र में ही टेक्नोलॉजी ॾाढी ही सुठी रही आहे ऐं झटि कमु था थियनि असांजी ऑनलाइन पेमेंट हुजे या ईज़ीली पाण खे निकिरी था वञनि पैसा ऐं पाण खे पैसा विझिणा बि हुजनि त बि झटि था थी वञनि पंहिंजी था सघनि तंहिं करे ही टेक्नोलॉजी जेके आहिनि उहे तमामु सुठियूं आहिनि ऐं हिन में कंहिं बि इंसान जो हस्तक्षेप कोने या असां पैसा कंहिंखे ॾिनासीं उहो खाई वियो या कॾहिं रसीद ॾींदो हिन लाइ असां परेशानु थींदा हुआसीं पर हाणे कान थींदासीं छो की असांजी बैंकिंग सिस्टम जेको आहे उहा तमामु आसानु थी वियो आहे